تعلیم یافتہ ہونا زندگی میں ہر طرح سے مدد کرتا ہے کیوںکہ زندگی کے ہر موڑ پر تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے انسان اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوگی آج ہر کام میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہیں دوسری طرف نا خواندہ لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے محروم رہنا پڑتا ہے جیسے اگر سرکاری نوکری کی بات کی جائے تو یہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کو ہی ملتی ہے نا خواندہ لوگوں کو نہیں نا خواندہ لوگوں کو بینک کے کاموں میں بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنا لکھا پڑھی کا کام میں تعلیم یافتہ لوگوں کی مدد لینی ہوتی ہے اسی طرح فارم بھرنے میں ای میل پڑھنے میں بھی وغیرہ وغیرہ کاموں میں نا خواندہ لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کی مدد لینا پڑتی ہے